जय झूलेलाल असां सिंधियुनि जा आइटम त सभु मशहूरु ई आहिनि उनमें हिकु मां तव्हांखे भाॼीनि वारो पुलाउ थी ॿुधायां जंहिंमें सभु भाॼियूं वरी मसाला मसाला त ॿुधी तव्हांजी ॼण ॼिभ ई खिसकी वेंदव जीरो दाल चीनी कमाल पतो लौंग नडो नंढो फोटो वॾो फोटो जावित्री कारा मिर्च सभु इहे तेल में भुञी करे वरी सभु भाॼियूं विझी करे चांवर विझी करे जेको पुलाउ ठहंदो आहे जंहिंमहिल ठहंदो आहे उनजी सुगंधि बापरे सुगंधि ॾिसी करे त त आड़े पाड़े वारा पुछणु ईंदा आहिनि दादी तव्हां छाता ठाहियो सुगंधि त तव्हांजे रंधिणे मां ॾाढी सुठी पई अचे पुलाउ जी मिस्के सुगंधि जंहिंमहिल डिश में विझां वरी मथां थोरो सावा धाणा विझी डैकोरेशन कयां त आ हा पुलाउ त ॼण असांजो यूट्यूब ते फेमस थी वियो वरी जंहिंमहिल सभिनी घर वारनि मुंहिंजो पुलाउ खाधो त आङरूं चटण खां सवाइ त रही न सघियां इहो थियो मुंहिंजो भाॼीनि वारो पुलाउ वरी तव्हां मुंहिंजा भुॻा चांवर ॿुधो भुॻा चांवर त भई सभु इहे तव्हां भले गरम मसाला विधा पर तव्हां उन में अगरि सॼा धाणा विधा त सॼा धाणनि जो जेको तव्हांजो टेस्ट ईंदो न त तव्हांजा आड़े पाड़े वारा त छा मिटु माइटु यार दोस्त तव्हांजे रोज़ु तव्हांखे फ़ोन करे चवंदा त भई तू इहे भुॻा चांवर त ठाहे त असांखे फ़ोन कर त असां अची तुंहिंजे घरु अची करे भुॻा चांवर खाई वञू वरी तव्हां मुंहिंजी टीं ॻाल्हि त ॿुधो मां सभु इहे मसाला जेके तव्हांखे ॿुधायां थी उहे आहिनि जीरो दाल चीनी कमाल पतो लौंग नंढो फोटो वॾो फोटो जावेत्री कारा मिर्च जाइफल सभु थोरा तेल में भुञी करे पोइ मिक्सर में पीसे करे दॿे में भरे रखंदी आहियां वरी पोइ जॾहिं बि मां धाग पकल भाॼी ठाहियां न धाग पकल भाॼियूं तव्हांखे ख़बर आहिनि केॾी सुठियूं सुठियूं ठहंदियूं आहिनि बिहु पटाटा चओ वड़ियूं पटाटा चओ मेहा चओ सभु भुॻल भाॼियुनि में मां इहो मसालो मथां विझी धाणनि जो डैकोरेशन करे भाॼी जीअं रखंदी आहियां उनजी आ हा सुगंधि उनजो टेस्ट सभु खाई करे ॼण आङुरियूं चटींदा आहिनि जय झूलेलाल